پولٹری فام کو شہر سے کم سے کم دو سے پانچ کلو میٹر کی دوری پر ہونا یا بنانا چاہیے یہ دوری آبادی سے لگ بھگ سات سو سے آٹھ سو میٹر دوری پر ہونی چاہیے مرغیوں میں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے رانی کھیت نیوکیسل ایوین انفلوئینزا اور بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں مرغی فارم کو شہر سے زیادہ دور رکھنا چاہیے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ شور کم ہو جاتا ہے فام سے نکلنے والی گند اور بیماری جو لوگ آبادی میں رہتے ہیں ان کے پاس نہیں آ پاتی مرغی فارم کے آس پاس پانچ سو میٹر کی دوری تک کوئی آبادی نہیں ہونی چاہیے لگ بھگ پانچ سو یا سات سو میٹر یہ اس کے اوپر ہوتا ہے جس سے پردوشن یا کوئی بیماری کا پربھاؤ یا سسٹ بیماری کا پربھاؤ کسی کے اوپر نہ لگے مرغیوں میں کئی طرح کے بیماریاں ہو سکتی ہیں جن میں سے بہت سی عام بیماری کہہ سکتے ہیں رانی کھیت روگ یہ ایک وائرس سے ہونے والا روگ ہے جو مرغیوں کو کمزور بنا دیتا ہے اور ان کی موت کا کارن بھی بنتا ہے ایک بیماری ہوتی ہے نیوکیسل روگ یہ بھی ایک وائرس سے ہونے والا روگ ہے جو مرغیوں میں سانس لینے میں سمسیا پیدا کرتا ہے ایک بیماری ہوتی ہے ایوئن انفلوئزہ یہ ایک وائرل روگ ہے جو پرندوں میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے جس کے کارن پرندوں کی موت ہوتی ہے اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو مرغیوں میں ہوتی ہے مرغیوں میں بیماریوں کو روکنے کے لیے بہت سے ٹیکا کرن بھی ہوتے ہیں جیسے سرکشا کے نیموں کا پالن کرنا بہت ضروری ہے جیسے کہ صاف صفائی کھڑے نیموں کا پالن اور مرغیوں کو بیماریوں سے دور رکھنا پولٹری فام کو شہر سے دور اور او اور جہاں پر عوام رہتی ہے ان سے دور رکھنا بہت ضروری ہے مرغیوں میں بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بہت سے ٹیکا کرن کرے جاتے ہیں جن سے بیماریوں کو دور کیا جاتا ہے یہ ایک ایسا روگ ہے جس سے آدمی لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے مرغی فام یا پولٹری فام کو آبادی چھیتر سے دور رکھا جاتا ہے